कइसन गाड़ी छै अहाँकेँ पूरा गाड़ी गन्दा भेल छै सीट फटल गाड़ी रूकि रूकि कऽ चलैत छै बहुत जादा पब्लिकके अहाँलोग परेशान करैत छियै ठीक रखु गाड़ीके पूरा टू टंच राखु तब ने आदमी फेर पसिंजर सब बैठबो करैए सब बैठना भी पसन्द करत अहाँकेँ गाड़ीमे बहुत ही जादे घिनाएल रहैत छै सीट फटल सीट लूज़ खलासी कभी बहुत जादा ई अहाँकेँ बसके बहुत जादा खराब स्थिति छै ठीक थोड़ा रखु तब पब्लिक सब बैठत एतएसँ पब्लिक सबकेँ अहाँ सब परेशान करैत छियै जहाँ मन तहाँ रुकी गेल पहुँचै के टाइम पे तऽ पहुँचै छै अनटाइम हमरा भी टाइम पे पहुँचना छै ईमरजेंसी छै तऽ अहाँकेँ बस पर बैठ कऽ हम बहुत जादा पछता रहल छी अहाँ ठीक करू ईसब चीज बहुत ही बकवास अइ ईसब चीज एकरा ठीक करिके राखु तबे तऽ पब्लिक सब बैठबो करत अहाँकेँ गाड़ी पर एना चलत कबाड़मे बेच दहन गाड़ीके अहाँ फालतू सब चीज टाइमपास है अहाँकेँ